स्कूल छात्रों को कला और शिल्प के बारे में अलग अलग माध्यमों से सिखाया जाता है व बताया जाता है जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें अलग अलग प्रतियोगिता कराई जाती हैं जिस्से कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कला और शिल्प के बारे में सीख सकें समझ सकें इसके बारे में विज्ञापन के थ्रू माध्यम से भी हमें बताया जाता है सिखाया जाता है अलग अलग प्रतियोगिताओं की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो गुरु हैं उनके माध्यम से हमें प्रतियोगिताओं में काफी सारे चित्र दिये जाते हैं बनाने के लिए उनमें रंग करने के लिए जैसे कि पहाड़ बनाना किसी महिला का चित्र बनाना या सूरज का चित्र बनाना फूलों की चित्र बनाना अलग अलग विषय में बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं और उसपे प्रतियोगिताएँ भी कराई जाती हैं जिससे कि स्कूल के जो छात्र हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है इन प्रतियोगिताओँ के माध्यम से और वह इसमें और ज़्यादा रूचि लेते हैं यदि मैं अपनी बात करूँ तो हमारे विद्यालय में बहुत सी प्रतियोगिताएँ होती थी जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती थी और बहुत ही प्यारी प्यारी चित्र बना कर उसमें भाग लेती थी रंग करती थी और अव्वल नंबर पर भी आती थी